औ लादों आंङो डान्स मोसानायावनो आं मोसानायखौ बेराद मोजां मोनो मोसानाया आंनि ह'बि स्कुलावबो पार्टिसिपेट खालामदों आरो कलेजावबो आरो दा नै बैसागु जानायाव गामियाव स्कुलावबोथ' आं लाजियोसोमोन स' क्मपिटिशन आवथ' देरहाफेराखै माने ओरैनो मोसायोमोन बाट क्मपिटिशना बारा जायामोन स्कुलाव आं क्लास फाइभ सिक्स सो मोन बा एसे लाजियोमोन नालाय मानि आं न'आव मोसायोमोन मोजाङै स्कुलाव लाजिनानै बारा मोजां मोसाहैनो हायामोन बेनि उनाव क्मपिटिशन जायासै बेनि उनाव मोसालांबाय थाबाय मोसालांबाय थाबाय स्कुलाव माबा प्र'ग्रामाव मोसानांगौबा मोसायो मोसानांगौबा आरो कलेजावबो मोसादों ओमफ्राय दा कलेज लेवेलाव मोसानानै गामिआवबो बैसागु फांशन जायो अब्ला क्मपिटिशन जायो होनबा मोसादों मोसानानै देरहादोंबो जे फार्स्ट प्राइज लादों आरो सेकेन्ड प्राइज बो लादों बेनोसै आरो ना आरो आङो मोसा एसे मोजाङै माने आं मोसानाय लादोंमोन डान्स क्लासिकेल माबा भारतनातिय्म बेखौ आंङो फोजोबनाय जायाखै ट्रान्सप'र्टेशननि प्र'ब्लेमनि थाखाय मानो होनोबा टावनावसोमोन आरो जोंहा थायो गामियाव स' बेखौ फोजोबनाय बासो क्लासिकेल डान्स टिचार जानो हागौ मोन आङो बेनो आरो आंनि आफसुस दाबो सानबाय थायो ना आङो फोजोबबा मोजां जागौमोन होननानै बाट थायोना मोनसे कनडिशन कि फाइनेनेशियेलिबो आरो गोजानबो जायो फाइनेनशियलिथ' दोनथ'बावदो बेराद गोजान जायोमोन डान्स क्लासआ स' माम्मि बाबायाबो दोनलांबाय थानो हायामोन ना ओंखायनो ओमफ्राय माबा रियेलिति श' आव थांनो सानाबाबो आं जास्ट जोंनि कालचारेल बर' ट्रेडिशनेलआवहाय आंनि मोनसे नाम लुगैदोंमोन आरो ना मानि जायोमोन बा मोजां जागौमोन आरो आं मोजां क'रिय'ग्राफार बा मोजां डान्सारमोन होननानै नाम थायोमोनबा एसेनोसै